बोलू की रे फूल बेचैबाली छियै की दर दैया फूल हूँ तऽ चमेली फूल दे गेल हँ हमरा गेन्दा फूल चाहिये अड़हुलके फूल चाहिये तऽ केना दै छियै हँ हँ ओहिनो लेबै तऽ हँ मलो बना के लेबै ओहिनो लेबै तऽ हमरा घर पर पहुँचाबै लए पड़त देब हँ सब बाल बच्चा छै तऽ हमरो आर घर से केओ जाइ बला नहि छै तऽ घर घर फूल पहुँचाबै लए पड़त महगे लगा लेब मगर हमरा घर पर फूल पहुँचाए देब पॉँच सए टका मालाके पड़ि जेतै दाम

महगे पड़तै हँ

तऽ हँ तऽ भए जाएत तऽ की होएत हमरा घर पर पहुँचाए दिअ

हँ हूँ हूँ हूँ हर तरहके फूल छै हूँ हूँ हमरा सब फूल चाहिये मिलाए कऽ

हँ हँ तऽ काम यऽ हमरा काम छियै तऽ हमरा सब फूल मिलाए कऽ दिअ ने

मलुआए जैतै हँ से तऽ गर्मी छै फूल तऽ खराप भए जैतै हँ गर्मी छै धूप छै हँ हँ तऽ काल्हिओ लए लेबै अइयो तऽ कम तब फूल छै तऽ हमरा कम्मे फूल आइ पहुँचाए दिअ तऽ कोइ बात नहि छै आधा दूर तोए आबू आधा दूर हम जाइ छी हँ आबु राख